हेलो

हाँ हाँ मैं बात कर रहा हूँ दरभंगा का श्यामा माई मंदिर उसके बाद समस्तीपुर में थानेश्वर मंदिर एक मणिपुर समस्तीपुर में ही पड़ता है मंदिर वह भी उसके बाद मधुबनी में एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर है कमल मंदिर वहाँ उसके बाद मुज़फ़्फ़रपुर में अगर चलिएगा तो स्थान सबसे फेमस है मंदिर ठीक है हाँ

वैसे दरभंगा अगर जाइएगा तो आपको दो हज़ार प्लस तेल लग जाएगा ठीक है समस्तीपुर में आपको दो जगह चलाएँगे तो पंद्रह सौ रुपये प्लस तेल लगेगा मुज़फ़्फ़रपुर अगर ग़रीब स्थान जाइएगा तो पच्चीस से प्लस तेल लगेगा ठीक है और मधुबनी अगर जाइएगा तो पैंतीस सौ रुपये प्लस तेल लगेगा नहीं कॉस्टली नहीं है थोड़ी महँगाई है वह देख लीजिए तेल का भी रेट ज़्यादा है और ट्रेवलर मतलब आपको वही तो हम आपको सर दे रहे इसीलिए तो फ्री में दे रहें इसी वाली गाड़ी देंगे ना प्रोब्लेम क्या है आपको गाड़ी में फैसलिटी भी तो है नहीं चाल तब थोड़ा बहुत कमो बेशी में हो जाएगा थोड़ा यह है चाल तो यही है लेकिन ठीक है होगा थोड़ा बहुत कम हो जाएगा

हाँ हाँ हाँ वही हाँ ठीक है ओके ओके कोई प्रोब्लम नहीं हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है